आज की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है की मैं शिक्षित हूँ जिसका श्रेय मुझे मैं अपनी मम्मी पप्पा को देना चाहूँगी जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना आगे बढ़ने का मौका दिया आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और किसी हर तरह का कोई क्षेत्र हो वहाँ जाकर मैं काम कर सकती हूँ और शिक्षित होना आज के इस ज़माने में बहुत जरुरी है और लड़कियों के मामले में ये बहुत ज्यादा जरुरी है क्योंकि लड़कियाँ ही आगे जाकर मतलब कोई भी काम हो उसको ढंग से कर सकती हैं और वो कर कर भी रही हैं